गेन्दाके फूल घरमे घरमे छत उतपर लगाते हैं गमलामे भी पानि उनि पटाते हैं कोइ छतपर लगाते कोइ छतपर लगबै छै कोइ बगीचामे लगबै छै कोनो कोनो दूरापर लगबै छै कोनो कोनो कोनो सब सब जगह लगबै छै फूल फुलाइ छै तऽ फूल तोड़ि उड़के पूजा करै छै गुलाबके फूल लगबै छै कोइ गेन्दाके फूल लगबै छै कोइ उड़हुलके फूल लगबै छै कोइ अपना घरमे लगबै छै फूल तऽ फूल तोड़ि उड़के पूजा करै छै कोइ कोइ अपना कोइ छतपर तऽ कोइ अपना अलबेस्टरपर धऽ दै छै तऽ फूल फुला जाइ छै फूल फुला जाइ छै तऽ रोपै छै फूल फुलाइ छै तऽ तोड़के पुजा उजा करै छै पूजा करै छै फूलके तऽ बहुत काम होइ छै फूल मालिन सब मालिन सब तोड़ै छै मालिन सबके घरे घर दै छै मालिन सब तोड़के मालिन सब बगीचामे फूल लगबै छै फूल लगाके मालिन सब सबकेँ तोड़के घरे घर दै छै मालिन मालिन रङ्ग वीरङ्गके फूल तोड़ै छै तऽ तोड़ि उड़के सबकेँ पबनी तिहार होइ छै तऽ फूल फूलके काम लगै छै तऽ घरे घर सबकेँ दै देवे जाइ छै तऽ ओकरा सब चाउर उर पैसा उइसा दै छै मालिन मालिनके इहे काम रहइ छै लगाबैत रहै छै